हमारे क्षेत्र में बहुत से अंधविश्वासी से लोग बहुत से अंधविश्वास करते भी हैं हम जैसे जादू टोना टोटका सन्यासियों की बात और पूजा पाठ और जो मतलब बच्चों को कुछ हो गया तो फिर झाड़ फूँक इस सब पर विश्वास करते हैं जैसे हमारे बग़ल में ही हुआ था एक लोग को क्या कोई बीमारी थी लेकिन उनको लगता है ओ भूत पकड़ा हुआ है बड़बड़ातीं हैं रोती हैं चिल्लाती हैं सब ले जाता है झाड़ फूँक कराने के लिए लेकिन कुछ आराम नहीं है कई बार उनको पैसा लगाए दौड़े दौड़े जा रही है आ रही है पूजा पाठ कर रही हैं लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा है डॉक्टर के पास जाती नहीं है कि नहीं कुछ नहीं है बस जादू टोना है भूत प्रेत है कोई मरा हुआ है पकड़ लिया है इस लिए हमारे घर में से दिक्कत हो रही है लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं है लेकिन गाँव के लोग हैं बस और अंधविश्वास पर ही डिपेंड रहते हैं कि नहीं भूत प्रेत है भले झाड़ फूँक कराते कराते बीमार हो जाए उनको विकनेस आ जाए कमज़ोरी हो जाए और मतलब उठ जादू टोने के समय मतलब उन लोगों को कुछ पता ही रहता ही नहीं है क्या करते हैं कभी अपना सिर पड़ कर नोंचना मार पीट करना लड़ाई झगड़ा करना रोना चिल्लाना अपने को ही प्रताड़ित करना चोंट लगाना अपने को क्या वाक़ई ही जादू टोना ही होता है कि या मानसिक रूप से बीमार रहतीं हैं ऐसे पता ही नहीं चलता है ना उन लोगों को ये गाँव में कुछ उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मतलब जादू टोना ही सब मानते हैं कि जादू टोना से ही होता है कोई जादू कर दिया टोना करे या भूत प्रेत बाँध दिया है हमारे घर में हम लोग दुखी हैं प्रताड़ित हो रहें हैं ऐसा ऐसे लोग बच्चों को भी मतलब कुछ होता है तब ले जाते हैं जाड़ फूँक कराने के लिए बच्चे को नज़र लगी हुई है ऐसा कुछ होता तो नहीं है लेकिन अंधविश्वास लोगों का कि उससे ठीक हो जाएँगे इस लिए ले जाते हैं अपने अपने बच्चों को एक एक जगह है सब अपने बच्चों को ले जाते हैं धागा बनवाने के लिए और वहाँ नहलाने के लिए भी ले जाते हैं कि वहाँ नहला दे तो मतलब उनका रोग ठीक हो गया उनको धागा बनवा दिए तो उनका रोग ठीक किया या उनको कंठी बनवा दिए तो उनका रोग ठीक गया ऐसे चल रहा है गाँव में और एक जगह है ऐसे अभी हाल ही में हुआ है कि एक औरत थी उनका कोई साधु या संन्यासी ने बोला कि अपने बच्चे को गंगा जी में नहला दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा लेकिन ठंडी इतनी ठंडी थी वो नहलाने ले गई डुबकी लगवाई दो तीन डूबकी में ही उसका शरीर ठंडा हो गया उसके प्राण निकल गए पेपर में इसके बारे में आया था ऐसे मतलब अंधविश्वास इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग सही बात को जानते ही नहीं है समझते नहीं गाँव में तो और भी नहीं लोग जानते हैं शहर में तो मतलब होता कुछ होता है लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं दवाइयाँ कराते हैं गाँव में तो बस तुरंत ले जाएँगे कहीं दिखाने के लिए कि यहाँ जादू हुआ है या टोना हुआ या देवी के ले जाओ या यहाँ सन्यासी के यहाँ ले जाओ कि वो बता रहे हैं कि ये करें वो करिए इससे मतलब औरतों का कुछ ज़्यादा ही की प्रॉब्लम रहती है औरतों को ले जाते हैं तो उनका शारीरिक शोषण भी कहीं कहीं हो रहा है कहीं मानसिक शोषण हो रहा है कहीं उनके साथ ग़लत व्यवहार भी हो रहा है लेकिन औरतें बता भी नहीं सकती हैं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं वो ले जाएँगे जैसे और लोग ये कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब उनके यहाँ जाएँगे तो बच्चा भी हो जाएगा लेकिन ऐसा होता तो नहीं है भाई अपना पुण्य है कब जाग जाए कब पुण्य ख़त्म हो जाए तो कोई बता ही नहीं सकता है हो भी जाएगा किसी को बच्चा लेकिन उसकी वजह से हुआ है या किसी वजह से पता तो है नहीं लेकिन हाँ सब सोंचेगे वो सन्यासी के पास गए उन्हे बच्चा हो गया हम भी चलें ऐसा होता तो है नहीं कि वो सन्यासी या कोई भी उसको बच्चा दे दे बच्चा तो मतलब अगर कोई उसके शरीर में गड़बड़ी है तब नहीं होता है उसके लिए दवाई चलती है उसके लिए और भी तरीक़े हैं लेकिन गाँव में अंधविश्वास के कारण लोग दौड़े दौड़े हुए साधु सन्यासी के यहाँ आए या फिर टोना टोटका झाड़ने वाले के यहाँ या मतलब और जो होते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं और जो लोग जो घर के उस में बैठाते हैं कि कोई करनी हुआ है कुछ हुआ उसको बैठाने के लिए तंत्र मंत्र का जाप करते हैं उसको बँधवाते हैं घर को वो भी सब उचित है या नहीं पता नहीं हम नहीं बता सकते हैं लेकिन सब इतना तो करते हैं कि जाते हैं घर को बँधवाते हैं झाड़ फूँक करवाते हैं संन्यासियों को बुलाते हैं जीतने भी सन्यासियों का ख़र्चा लगा उतने में तो लोग ग़रीबों को दान नहीं कर सकते हैं लेकिन सन्यासियों को बुला बुला कर उनको लाख दो लाख चार लाख देंगे उनको घर में पूरा झाड़ फूँक करवाएंगे घर में पूजा पाठ करवाएँगे सब कुछ करते हुए भी उचित है या अनुचित तो वो तो कोई कह नहीं सकता क्योंकि हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए ही कुछ करता है उसको अगर लगता है कि इससे हमारा भला होगा तो वो करता है क्या भला क्या बुरा वो तो कोई बात ही नहीं सकता है ऐसे ही गाँव में एक लोग हैं अक्सर बीमार रहती हैं उनको लगता है कि मुझे भूत पकड़ा हुआ है वो रात को रोएंगी अपना सिर पटकेंगी अपने को प्रताड़ित करेंगी चोंट लगा लेंगे उनको उनके हस्बैंड ले कर जाएँगे वहाँ जहाँ उनका जादू टोना होता है वहाँ झाड़ फूँक कराएँगे ले आएंगे दो दिन ठीक रहेंगे फिर तीसरे दिन हो जाएगा उससे उनका पैसा तो ख़र्च होता ही है जाएंगे पाँच हज़ार चार हज़ार का बनवाएंगी सब कुछ कराएँगी फिर दुसरे दिन फिर बीमार फिर दौड़े दौड़े गईं वहाँ फिर भी आराम नहीं हो रहा है और उससे उनकी सेहत भी ख़राब होती जा रही है बहुत कमज़ोर होती जा रहीं हैं अब तो बिस्तर पे भी पड़ गई है लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं कि डॉक्टर पास जाएं कि जादू टोना के पास उनको लगता है कि जादू टोना हुआ है मेरे घर में कुछ हुआ है जिससे हमारा घर दुखी है हमारे घर का परिवार दुखी है